जब मैं हाई स्कूल में था तब मैंने क्रिकेट में प्रतिभाग किया हुआ था हमारे यहाँ गाँव के बीच में खेल खिलाया जाता है यह और उसमें मैंने प्रतिभाग किया हुआ था मैं उस समय लगभग अठारह से सत्रह साल का था और मैंने वहाँ क्रिकेट खेली हुई थी मैंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ था मैं एक बॉलर के रुप में खेल रहा था और मैंने बोलिंग करके अपने यहाँ मैच को जिताया हुआ था मैं खेल रहा था एक ओवर में बारह रन चाहिए हुए थे तो मैं बोलिंग करने आया हुआ था और मैंने मात्र सात रन दे कर उस मैच को जितवा दिया था वह मेरे लिए मेरा बहुत ही बढ़िया अनुभव था मैं बहुत ही ज़्यादा उससे खुश हुआ था मेरा वह बहुत ही यादगार समय है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब मैंने ख़ुद के दम पर अपने टीम को क्रिकेट जिताया हो चूँकि यह हमारे गाँव के बीच खेले जाना वाला मैच होता है तो मुझे उसके लिए काफ़ी सम्मानित किया भी गया था और मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली थी कि हाँ बहुत अच्छा क्रिकेट वह खेलता है